कोंकणी कोंकणी भाशेचो प्रसार कसो करचो ते पयली पुर्तुगीज टायमार पुर्तुगीज उलयताले मोटे आसात मोटे लोक आसा ते पुर्तुगीज उलयताले कोंकणी म्हणटा उलयनाशिल्ले कोंकणी उलोवपी लोक ते कामां वताले ते त्या पुर्तुगेज बशेन जाल्यार कोंकणी तेंकांय समजनाशिल्ली पुर्तुगेज आमकां समजनाशिल्ली तेन्ना कोंकणी ही आतांची पिढी कोंकणी म्हणटा तें कितें ते विसरतात फक्त इंग्लीश इंग्लीश उलयतात आनी जालें तेंगे इंग्लीश उलयता कोंकणी एक शब्द कयणा ती आतां इस्कॉला एक कोंकणी सब्जॅक्ट आसा ते त्या कोंकणी सब्जॅक्टा खातीर ट्युशना वतात म्हणून आवय बापायनी घरांत थोडे तरे कोंकणी तेंचे कडेन उलोवची आनी तेंका समजुपा सारकें तितलेंच शिक्षण दियात फाल्यां भायर गेले गोंयकार एक तुका भायलो गोंयकारेक गोंयचो गोंयकारेक मेळ्ळो ते कसो आहा रे म्हणटा जाल्यार तूं कित सांगतलो तूं आसा बरो म्हणून तरी कळपा जाय इतलें तरी कळूंक जाय न्ही तेन्ना तुमी कोंकणी भाशेचो इल्लो वापर घरांकय तरी करात भायर करनाका भायर इंग्लीश कोणा कडेन उलयता तें उलयात पूण घरांतली आवय बापाय कडे कोंकणीचो वेव्हार वापर करात